پرانے گانے بہت اچھے ہوتے تھے پرانے گانے سننے سے دل خوش ہو جاتا پرانے گانوں میں سادگی ہوتی تھی اور تنہائی میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر پرانے گانے ہی لوگ سنا کرتے ہیں کبھی رات کے اکیلے پن میں کبھی دن کی تنہائی میں لوگ اکثر پرانے ہی گانے سنتے ہیں کیونکہ پرانے گانوں کو سننے سے روح کو سکون سا ملتا ہے پرانے گانے سننے سے روح تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ایسے پرانے گانے سننے سے ایسا لگتا ہے مائنڈ بھی کھل جاتا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اور نئے اور سب سے اہم پرانے گانے اچھائی کو بھی بڑھاوا دیتے ہیں اور ایک اہم بات یہ پرانے گانوں کو ہم گھر والوں کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں پرانے گانوں میں کوئی غلط کلی بھی نہیں ہوتی ہے کوئی غلط طریقے سے پرانا گانا دکھایا بھی نہیں جاتا ہے اور نئے گانوں میں بہت تیز اور جلدی جلدی گایا جاتا ہے کچھ گانے تو اچھے بھی ہوتے ہیں نئے گانوں میں بھی نئے گانوں میں شراب کی شراب کو پروموٹ کیا جاتا ہے نئے گانوں میں لفظ کم ہوتے ہیں اور میوزک زیادہ تو مجھے تو پرانے گانے ہی بہت پسند ہیں